اردو زبان بہت ساری اور بہت سادہ زبان ہے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو بہت پرانے دور سے چلی آ رہی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ زبان پسند ہے کیوں کہ اس کا بولنا بہت آسان ہوتا ہے اس کا سمجھنا بھی بہت آسان ہوتا ہے جو اردو زبان نہیں جانتے وہ لوگ بھی بہت دن کے کچھ دن کے اندر اردو زبان کو بڑی آسانی سے سیکھ جاتے ہیں ہم اور آپ جو آپس میں بات کرتے ہیں وہ بھی اردو زبان میں بات کرتے ہیں اردو زبان تو بہت بڑی زبان ہیں اس کے تمام ہی الفاظ بہت پیارے اور بہت دل چسپ ہوتے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو فقرے یاد رہتے ہیں اپنی اپنی باتوں میں لوگ اپنے فقروں کو بھی دہراتے ہیں یا ان محاوروں کو دہراتے ہیں اردو زبان بہت ہی پیاری زبان ہے اور مجھے یہ زبان بہت پسند ہے اور میں دوسروں کو بھی بولتی ہوں کہ اردو پڑھا کرو اردو یاد کیا کرو